नमस्ते नमस्ते लकड़ी चाहिए लकड़ी एक चिलवन की चिलवन की है लकड़ी दरवाजा बनवाना है और नीम्बी की लकड़ी और साखू के है मचबा बनवाना है अच्छा तुन्तेहे बनवा लेबय हाँ तुन्तेहे बनवा लेव दौड़य के ना परि और टज बनवाना है नाय अपने तीर से नाय देव हमरे तीर लकड़ी नाय है तुम्हेती लकड़ी लेव सब लकड़ी बताओ हमका आंबे की लकड़ी आंबे की है लकड़ी तओ बनवाना तुम्हे तेरे है खोजओ चाहे तुम्हरी तीर होय तऊ देऊ तओ का हिसाब लकड़ी दिहो कितना पैसा लगेगा का हिसाब देहओ अच्छा फिर बनवाई तब फिरि देखा जइही जइसन बनइहो तइसन पैसा लागी ता देव हम कुर्सी मेज़ सब बनवाना है हाँ पूरी पेमेंट तुमका करब जब सब बनाय के इहाँ तैयार करिहो मारि सब पढ़ पढ़ बनएओ हाई क्वालिटी हाँ पैसा के कोई चिंता नहीं परसों शाम का आएंगे और बन जाई परसों तक नमस्ते